सोशल मिडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जहिड़ी टेक्नोलॉजी जेकी आहे उहा डांस इंडस्ट्री खे इलाही प्रभावित कयो अथव छो त हिन सां इहो थी वियो आहे कि सिखण जेको आहे उहो ॾाढो आसानु थी वियो आहे और ऑनलाइन जे माध्यम सां माण्हू चाहे जिते बि हुजे उते वेही करे पंहिंजो सिखी सघंदो आहे लेकिनि पहले जेको हूंदो हुओ पहले अकेडमिक में वञिणो पवंदो हुओ डांस अकेडमिक कंहिंजे घर सां ॾाढी परे आहे त हुनखे वञण लाइ ॾाढो सोचिणो पवंदो हुओ कि भई मां कीअं वञा जंहिंजे पास हूंदो हुओ समय उहो हली वेंदो हुओ जंहिंजे पास न हूंदो हुओ त हुनखे उहा वीचारो न सिखी सघंदो हुओ त हिनजे लाइ इलाही माण्हू सिखी सघंदा हुआ त इलाही माण्हू न सिखी सघंदा हुआ लेकिनि ऑनलाइन डांस जेकी ट्यू ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जेकी टेक्नोलॉजी निकिती आहे हुन सां हर कोई माण्हू सिखी सघंदो आहे बसि ख़ाली सिखण जी फ़ीलिंग थियणी खपे सिखण जी भावना थियणी खपे और हुन सां अॼुकल्ह छा वॾा छा नंढा हर कोई सिखी सघे थो घर में वेही करे पंहिंजे कमरे में वेही करे पंहिंजो आसानी सां सिखी त सघंदो पिए लेकिनि पहिले ॻाल्हि न हूंदी हुई इहा लेकिनि हाणे जेकी इहा टेक्नोलॉजी आहे हिन सां माण्हू जेको आहे सिखी करे पंहिंजो कम बि करे सघे थो पाणि सिखी करे ॿियनि खे सेखारे बि सघे थो पियो